میرے علاوہ میرے باغبانی میں خاندن کے کئی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں جیسے کہ میرے بڑے بھائی میری بڑی بہن میری خالہ میری پھوپھو اور چاچی وغیرہ بھی میرے باغبانی کی بہت دلچسپی رکھتے ہیں اِس کا خیال رکھتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں اور اُس سے جو پھل اور ترکاری دستیاب ہوتی ہے اُس کا حفاظت کرتے ہیں اور اُسے استعمال کرتے ہیں اور اُس کی صفائی بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں